जेब्ला आङो बुथुमजेन्दोंमोन बे समावहाय आंनि बैसोया जाहैदोंमोन नैजि बोसोर बे समावनो आङो रां आरजिनानैहाय गावनि आथिंयावहाय आङो गसंनो हादों